ہیلو ہاں ہیلو بولیے آپ کے پاس آم یار ہے کیا کون کون سا پھل ہے آپ کے پاس آم میں

او ابھی سب آم کی قیمت مالدہ آم کی قیمت کیا پڑتی ہے اچھا یہ اور کلکتیا کی اور چالیس روپیہ کے جی ہے پھل کیسا ہے پھل کیسا دکھنے میں لگتا ہاں اور تو کب آپ رہتے ہیں آپ سے ملاقات کب کیا جائے

ہوں لینا ہے وہی دو کوئنٹل ہوں ہوں ہاں تو یہی کانٹیکٹ نمبر یہی ہے نا اس سے ہو جائے گی بات ابھی ہم گھر پہ ہیں نہیں ابھی تو نہیں آ پائیں گے وہی پانچ چھ بجے کے بعد

ٹھیک ہے تب پھر چارے بجے ٹھیک